क्या आपको अपनी स्थानीय बैंक या धार्मिक समूह से कोई वित्तीय सहायता मिलती है हाँ हमें सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएँ हैं उनके तहत जैसे कि सरकार ने अभी महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई है इससे महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत आती थी जैसे की वह अपने हिस्से कि दवाइयाँ नहीं ले पाती थीं उन्हें इग्नोर करती थीं अपने एक और कुछ ज़रूरतें होती हैं उनको भी इग्नोर करती हैं इन उन कइयों बार अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी इग्नोर करती थीं तो इससे इनसे जो है महिलाएँ जहाँ चाहती हैं जो उन्हें अपने खर्चे सही लगते हैं उन्हें वह पूरा कर लेती हैं और अपने घर में और भी कई तरह के सहायता कर लेती हैं क्योंकि जो लोग इस तरह के होते हैं उनके पास कइयों बार कोई काम नहीं होता है करने के लिए या कइयों बार इंसान यह पैसे इकट्ठे करके अपने भविष्य की जो परेशानियाँ आती हैं आने को होती हैं कभी इंसान सोचता है कि वह बीमार हो जाएगा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे वह अब कैसे अपना इलाज़ लेगा या अपने परिवार उमें उसके परिवार में किसी को ज़रूरत हुई तो वह कहाँ से पैसे का इंतजाम करता है करेगा तो वो ईसलिए क्या है महिलाएँ यह पैसा कई महिलाएँ ने इकट्ठा भी करती हैं बहुत से महिलाएँ ने अपने परिवार पर खर्च भी करती हैं